हांवे फ्लिपकार्टा वयल्यान लॅपटॉप ऑर्डर केल्लो आनी परफॉर्मन्स एकदम बरो आसा फ्लिपकार्टा वयल्यान ऑर्डर केल्या कारणान जवळ जवळ तीस हजार हांवेंन लॅपटॉपार वाचयलो तेची हार्ड डीस्क एसएचडी आसल्या कारणान ताचो परफॉरमन्स खूब फास्ट आसा बाकीच्या लॅपटॉपाक कंपॅर केल्यार तेची मॅमरी बरी आसा आनी ताजे बॅट्री लायफूय जवळ जवळ फूल दीस येता म्हाका एकदां चार्ज केल्या उपरांत